रोजाबनायनि थाखाय आं सानसेयाव ओरैनो पिक्स टाइम पिक्स सम गैया थिखानाय सम गैया मानि जेब्लानो फ्रि थानाय जायो बै समावनो सल'फोरखौ माने रोजाबनाय जायो सल'फोरखौ रोजाबोब्ला जोंनि गोसोनि माखासे स्ट्रेसफोरा फ्रि जायो लोरबांथिफ्राबो माने फ्रि जायो आरोखि सल'फोरखौ बिदिनो फनफोराव गान दामनाय समफोराव सोलोंनाय जायो बै दामनानै जेन'बा बेफोरजों खनफाबाय खनफानानै जेनि लिरिक्सफोरखौहाय बुजिनो मोनाखसै बेफोरखौहाय जों गुगलनि हेफाजाबजों नायबाय बेबायदिनो गानफोरखौ सोलोङै सोलोङै मानि ख'नो ओमफ्रायथ' बिदिनो ओरैनो जिसिबां सम थायो बे समाव खन्नानै गोसोखौ रंजानाय लायो आरोखि